आज हम जिस किताब कि बात कर रहे हैं उसका किताब का नाम है सरपंच इस कहा किताब के लेखक हैं सर मुंशी प्रेमचंद जी मुंशी प्रेमचंद कि इस कहा कविता में कहानी में इस प्रकार से लिखा है जैसे कि मानो ये न्याय के देवता के विषय में उन्होंने बताया है न्याय का देवता क्या होता है न्याय कैसे किया जाता है न्याय किसे कहते हैं उन्होंने न्याय को सरपंच के माध्यम से सब कुछ हम को समझा दिया है सरपंच में दो मित्र रहते हैं अलगु चौधरी और जुम्मन शैख़ दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता रहती है बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं और वे अपने खाना और वे एक साथ खाना पीना और एक साथ तेज तीज त्यौहार सब मनाना मनाया करते थे उनकी एक जुम्मन शैख़ कि एक ख़ाला थी वे उनके पास कुछ ज़मीन थी जिसको उन्होंने कुछ खिला पीला कर अपने नाम करवा लिया और फिर बाद में उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहते थे यह जुम्मन शैख़ कि ख़ाला ने इसके लिए न्याय के देवताओं यानी कि सरपंच के पास गई सरपंच की बैठक हुई तो वहाँ पर यह हुआ कि सरपंच किसे बनाया जाए जुम्मन ने कहा ख़ाला आप ही बताइए तो ख़ाला ने कहा अलगु को बना दिया जाए अलगु ने जुम्मन जुम्मन तो मन ही मन ख़ुश हुआ कि अब अलगु हमारा मित्र है वह हमारे पक्ष में न्याय देगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं जुम्मन ने अलगू जुम्मन के पक्ष में न्याय ना होते हुए करते हुए अलगु ने ख़ाला के पक्ष में न्याय दे दिया और इसे जुम्मन शैख़ नाराज़ हो गया और वे दोनों में अटूट जो मित्रता थी वह टूट गई दोनों एक दूसरे के विरोध में रहने लगे कुछ समय बाद अलगु चौधरी ने दो बैल लाया और किसी कारण वश एक बैल मर जाता है दूसरा बैल वह दूसरे बनिए को भी बेच देते हैं लेकिन वह बनिया कहता है पैसा एक महिने बाद दे दूँगा और उसको ले कर जाता है पैसे कि और उस बैल के बद्ल को कुछ खिलाता पिलाता नहीं काम ज़बरदस्त लेता है और बाद में वह बैल भी मर जाता है तो बन जुम्मे

यह बात अलगु चौधरी पंचायत में ले जाते हैं यह पंचायत में जब बात पहुंचती है तो सारे लोग पंच लोग बैठते हैं और उसमें से सरपंच जो चुनने की बात आती है अब तो बनिया कि बात आती कि बनिया किसे सु चुना जाए बनिया ने कहा कि मैं तो जुम्मन शैख़ को चुनना चाहता हूँ परंतु अलगु अलगु चौधरी ने कहा अगर भाई तुम को इसी में इसमें संतुष्टी है तो अच्छी बात है तुम अलगु जुम्मन शैख़ को सरपंच चुन सकते हो मुझे भी जुम्मन शैख़ पर पूरा विश्वास है उन्होंने सरपंच के रूप में जुम्मन शैख़ को चुना और जुम्मन शैख़ ने यह कहा कि उन्होंने पूरी बातें सुनने के बाद दोनों को तब उन्होंने प्रा जो न्याय था अलगु चौधरी के पक्ष में दे दिया इस तरीक़े से हमें यह पता चलता है कि जो न्याय होता है वह किसी की दोस्ती या किसी दुश्मनी या किसी का सरपंच किसी के पक्ष में नहीं होता इस लिए सरपंच जो होता है वो ना किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुश्मन होता है ना किसी का भाई होता है नाही किसी का बन्धु होता है वह सरपंच ऑनली सरपंच होता है केवल सरपंच होता है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी के लिए हम को कभी किसी के लिए न्याय देना पड़े तो निष्पक्ष हो कर न्याय दें ना वह हमारा भाई है ना वह हमारी बहन है ना वह हमारी माता है ना वो हमारी पिता है किसी बात का हम एक ऐसा ना रखते हुए हम न्याय को अपने उस तराज़ू पर तौलें जो कि देवताओं का तराज़ू कहा जाता है इस लिए हमसे यह शिक्षा मिलती है कि जो शिक्षा यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमें इस न्याय सच का ही देना चाहिए अगर न्याय झूठ कह देते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा अच्छी बात नहीं है इस लिए हमें सच्चाई भर की राह पर चल कर सच्चा सच्च पर रह कर सच्चाई की बात को सुन कर सच्च बो लकर और अच्छी बातें बोल कर न्याय करना चाहिए यह हमारी सीख है